हाँ मैं डॉक्टर बबिता बोल रही हूँ जी बोलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या खाया था खाने में तो रुक रुक के दर्द हो रा है या फिर ऐसे ही थोड़ा थोड़ा रुक रुक के दर्द हो रहा है तो आप हॉस्पिटल आ सकते हो हाँ तो आप हॉस्पिटल आ जाइए और बोल दीजिएगा कि डॉक्टर बबिता ने बुलाया है कर के और फिर मैं टेश्ट वेश्ट करूँगी तभी जाके मैं आपको टेबलेट दे पाऊँगी दो बजे तक जी तो आप कितने बजे तक आ जाओगे हाँ मतलब टेश्ट करना पड़ेगा ना आपका तभी तो टेबलेट दे पाऊँगी मैं आपको

हाँ आप हॉस्पिटल आ जाइए

नहीं बस आप आधार लेके आ जाइए नहीं तो पैसा

नहीं वैसे तो अगर ज़्यादा तबियत खराब होगी तो फिर और भी डाॅक्यूमेंट्स लगेंगे जैसे आयुष्मान कार्ड उसमें क्या है इलाज में फिर इलाज होता है तो आप ज़्यादा होंगे तो वो भी लेके आ जाओ अब टेस्ट में क्या निकलता है